ہیلو وعلیکم السّلام معاذ بےشک اِس اِس کی اُمید کی جا سکتی ہے مجھے یہ اچھا لگا سُن کر اور کوئی کمپیوٹر سیٹ اپ کی آوشکتا یا کوئی وِشے کوئی اسپیشل سافٹ ویر یا کوئی سہایتا کی ضرورت ہے بالکل معاذ میں اپنی ٹیم کو کہوں گی کہ اِس معاملے پر تھوڑا تھوڑا دھیان دیں اور اُس کے ساتھ دِن کے انت دِن کے دِن کے آخر تک آپ کو بیٹھ کر یوجنا سمجھا دے یا کوئی اسپیشل کمپیوٹر سیٹ اپ کی یا کوئی اسپیشل کمپیوٹر سیٹ اپ کی ضرورت ہے مجھے سمجھ گیا معاذ لیکن پہلے تو میں یہ سب تو دے دوں گی اور میں نئی چھٹی جی نئی جو ٹیم کے لوگ آنے والے ہیں میں اُنہیں سیٹ اپ سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اُن کا کام اور پرتیکریا کی پرتیکریا کی پرتیکریا میں مدد کر دوں گی آپ کا سواگت ہے معاذ میں آپ کو پرگتی کے اوگت پرگتی اور اِس کمپنی میں نِمنترن دیتی ہوں اور اگر مجھے آپ کی آپ کی اور سے کسی اور چیز کی آوشیکتا ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی ہاں اپنے نئے سہیوگیوں کے ساتھ یہ سفر ضرور مُڑے گے